हैलो प्रणाम मैम हाँ हमें टूर जाना था आपके बस या आपके बस वस वगैरह है ना आपके पास जो टेंपो वगैरह कुछ है आपके पास फ़िर भी कितना पैसा ले रहे हैं हमें तीन चार तीन जगह जाना है तीन चार जगह यह मनकेश्वर मंदिर जाना है पहले ठीक है उसके बाद हम मनकेश्वर के बाद जाना है भरद्वाज जाना है ठीक है उस उसके बाद जाना है हमें देवन मंदिर देवन मंदिर के बाद जाना है महेश्वर मंदिर ठीक है वहाँ तक जाना तो अब कितने में बुक कर रहे हैं इस समय आप अरे भाई वह ठीक है मगर आप बताएँगे आपके पास कितना मतलब कितने दिन में जा रही हैं इस समय आप यहाँ समझिए ज़्यादा दूर नहीं है तब भी है दूर कितने में समझिए कितने पैसे ले रहे हैं कुछ तो मालूम होगा आपको

यह तो हाँ तो

तो अब तो आप चलने के लिए रेडी है ना हाँ वह तो है मगर आ आप बता रही थी जिस हिसाब से उससे कम नहीं हो सकता है वह तो ठीक है वह चल चल ही रहा है उसमें क्या है वह चलेगा ही मगर आप अपने हिसाब से बताइए थोड़ा कम करिए और चलिए आप यहाँ मंदिर को घुमाने ले आइए हमो ठीक है ठीक है अपने हिसाब से समझ लीजिए जितना होगा आप बता दीजिए और उसी हिसाब से हमें ले ले घुमा लीजिए आप आपको भी ना तकलीफ और हमें भी आप पैसा देने में आपको भी तकलीफ ना हो लेने चलिए अच्छा प्रणाम ठीक है प्रणाम प्रणाम जय श्री अच्छा ठीक है